डांस करणु हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे पर जेके डांस कंदा आहिनि ख़ासि करे पंहिंजी न्याणियूं भा भेनरूं डांस कंदी आहिनि त उन्हनि जे बारे में जेका ग़लति सभिनि खां वधीक ग़लति धारणा ठहंदी आहे उहो आहे उन्हनि जो चरित्र उन्हनि खे चरित्रहीन सम्झन सम्झियो वियो आहे सम्झंदा आहिनि जेको बिल्कुलु ई ग़लति आहे ईअं न हुजणु खपे डांस सभिनि जी रुची थींदी आहे ऐं डांस हर कंहिं जे वस जी ॻाल्हि कान्हे पर जेके डांस कनि था उन्हनि जे बारे में सभिनी खां ग़लति धारणा जेका ठहे थी उहा उन्हनि जे चरित्र जे बारे में ठहे थी हू जेका जेका ॾाढी ॾाढी ग़लति ॻाल्हि आहे